हेलो कौन बोलैए हम सबचीज बेचै ही कथी लेबै सेब अहाँके सौ रुपैए किलो सओ रुपैए किलो हइ सेब सन्त हँ देखिऔ जहाँ लै हखिन वहाँ तऽ कोइ चीज तऽ कम बेसी तऽ होबे ने करै छै अएबै लेबै तऽ कम कम करि देब अहाँके रेट अङ्गूर साठि रुपैए हइ अब देखिऔ जे चीज लै हिखिन ने तऽ कम बेसी हुआँपर करि देल जाइ हइ सेब लेली वहाँ सन्तरा लेली अङ्गूर लेली केला लेली

हँ ले जाउ बेचैवलाके तऽ कम बेस करिए दै छिए तहन दुइ रुपैआ नफा होइ छै लेबै तऽ हँ आउ ने आउ लऽ जाएब दुइगो बेसी दुइगो कम बेसी रुपैआ तऽ दाममे तोड़ फोड़ होबे

चिक्कने छै सबचीज ताजा ताजा चीज हइ लऽ जाउ ने खाइते मोन अच्छे हइ ठीक हइ आबू लऽ जाउ जल्दीमे तनि आएब से तऽ आउ यइ तऽ सब गहिकी ने आबै छिन तऽ बेराबारी तऽ सबके देबैके पड़ै छै ने तऽ कहलिए ने अएबै तऽ सब कम बेसी होइ जाइ छै आबि जाउ दऽ देब पैँतिसके से कमे दऽ देब अहाँके हुँ हँ आउ जेहो गहिकी खाइत ने कहतै हँ खूब अच्छा छै खाइत सब ठीक हइ रखू